मुर्ग़ी पालने के लिए जैसे मुर्ग़ी पालते हैं हम लोग ओ कन्ना डालते हैं अ उसको चारा देते हैं टाइम टाइम से पानी दाना देते हैं उसकी टइम टइम से देखभाल करते हैं दवा कब खिलाना है कब नहीं कब देखभाल कब करता है कब करता है उसको सब देखना भालना वह पड़ता है टाइम टइम से टाइम उसको देखभाल अच्छे से सुरक्षित रखना है सुरक्षित रखना है और उसको हवा पानी और कुत्ता उत्ता से बचाव रखना है नहीं तो बिल्ली तोड़ डालेगी कुत्ता तोड़ डालेगा यह इससे यह होता है और सब और बकरी हैं जैसे बकरी पालते हैं हम उसको छोटे या रहती है तो उसको बड़ा बड़ा करते हैं जियाते हैं खियाते हैं हम उसको और चारा भी डालते हैं डाल ओल के उसको बड़ा करते हैं जैसे पाल पाल पोस के बड़ा करते हैं उससे होता है इसलिए ऐसे सब ऊ होता है और भी मुर्ग़ी के पालने में जैसे वह पशुहार वह चलाते पशुहार दवा देखभाल अच्छे से उसके सेवा करते हैं कि हाँ यह अच्छा चर रहा है कि नहीं चर रहा है कैसे क्या उसकी देखभाल सुरक्षित रखना है हं सुरक्षित रखना है और जानकारी बकरी भैंसों के वो छेड़ी और उसको ए कराना है एश्टा जानकारी करना है हो गया